जे शहरमे रहै छथि जे लोकसब तिनका सबके सब व्यवस्था छनि डॉक्टर हॉस्पिटल सब तुरतमे किछु मोन तबियत खराब भेल बच्चाके अथी भेल तुरत लअके चलि गेलहुँ एम्बुलेंस घरपर चलि आयल ओइपर लअके चलि गेल आओर सब ओकरा इलाज भऽ जाइ छै लेकिन गाँव घरमे हमरा सबके तऽ रहऽमे कनी दिक्कत अइहे अइ ने रोड अइ आओर ने बहुत हॉस्पिटल अइ बच्चो होबे लए जकरा बच्चा होबे लए रहैए उसब बहुत दिक्कत भऽ जाइए राति बिरातिके एकदम हुनका परिवारके मोन रहय छनि दहलैत जे केना बच्चा हैत केना ने एकटा डॉक्टर ने एकटा नर्स ने एकटा कोनो साधन गाँवमे हमरा सबके बहुत दिक्कत अइ ओइके लअके हमरा सबके बहुत कष्ट होइए अइ गाँवमे एगो हॉस्पिटल रहैत एगो नर्स रहैत एगो कोनो डॉक्टर रहैत जब तबियत मोन खराब होइत तुरत लअके चलि जैतहुँ आओर मोन खराब रातिमे भेल भरि राति लोक कहरके कोनो विधि राखलक तहन फेर कतौसँ ताकिके गाड़ी लैल कोनो गाँवसँ तहन ओकरासँ लअ कऽ मुजफ्फरपुर गेल दरभंगा गेल तहन ओइठम इलाज भेल केलकै ओइ सबके लअ कऽ हमरा सबके बहुत दिक्कत अइ ओइके लअ कऽ कनी सब सरकार ई सब जे कऽ देथिन तऽ गाँवके तऽ बहुत नीक अइ गाँव अरेजवार गाँव महानगरी अइ ओ कोनोमे दिक्कत नहि यऽ लेकिन कनी सबके हमरा सबके बहुत दिक्कत अइ कनी पनिके पानिके तऽ छलै पानिके भऽ गेल आब कनी दुःख बेमारीके लअ कऽ से हमरा सबके बहुत दिक्कत अइ जे ककरो तबियत खराब भेल ककरो कनिक अथी भेल तऽ तैयो हमरा सबके दबाइ लाबऽमे दबाइ लअ जाइमे कहाँ लअ जाउ कहाँ की करू सोचऽ पड़ैये एकदम घरोके आदमीके मोन एकदम चिन्तित रहै छनि एकदम परेशान रहैये जे केना कऽके कहाँ लअ जाउ की करू तबियत खराब भेल तऽ एकदम ने एकटा डॉक्टर ने एकटा नर्स ने एकटा कोनो दबाइके उपलब्ध गाँवमे अइसँ बहुत हमरा सबके लअके बहुत कष्ट होइए गाँवमे आओर बाहरमे अइ सबके लअके नहि कष्ट छै बाहरमे तऽ तुरत तबियत खराब भेले बारह बजे या दू बजे तुरत हॉस्पिटलसँ एम्बुलेंस आयल लअके चलि गेल ओकरा दबाइ देलक अथी देखलक ऑक्सिजन लगेलक सब चीजके साधन छै लेकिन हमरा सबके एमहर बहुत दिक्कत अइ एक रति हमरा सबके कोनो बहुत कष्ट अइ ओइ सबके लअके हमरा सब हमरा सबके गाँवमे सब चीज अइ लेकिन कनी इहे सब लअ कऽ नहि अइ ओइ लअके हमसब चिन्तित रहै छी जे ई सब कनी भऽ जाइत हमरो सबके तऽ हमहुँ सब चैनसँ अपना अथीमे दिन गुजारा कटितहुँ अपन जनम धरती जनम भूमिपर छी तऽ कनी हमसब बढ़िआँसँ रहितहुँ या दुखे बीमारीके लअ कऽ हमसब कनी बहुत चिन्तामे रहै छी ओइके लअ कऽ कनी कोनो अथी सूचना दै जेबै जे कनिको हॉस्पिटल बढ़िआँ डॉक्टर कोनो आबै गाँवमे जे हमरा सबके रक्षा करै ओइके लअ कऽ हमसब से कनी चिन्तितमे रहै छी नहि तऽ हमरा सब चीज बहुत मोन लगैए अइ गाँवमे बहुत खुशीसँ रहै छी अपना परिवार सङ्गे बितबै छी समय समय बितबै छी खूब नीक लगैये डॉक्टरे वैद्यके लअ कऽ कनी हमरा सबके से बहुत दिक्कत अइ आओर हमरा सबके कोइ दिक्कत नहि अइ आओर डॉक्टर रहैत वैद्य रहैत कनी जल्दीसँ झट दनी तबियत खराब भेल तऽ जल्दी आब रातिमे भेल तबियत खराब भरि राति कहरके प्रात करू भिनसरमे गेलहुँ मुजफ्फरपुर तीन घण्टा से एतौ सँ तीन घण्टा लगै छै रस्तामे ओतऽ गेलहुँ तहन ओइठाम दबाइ करेलहुँ कोनो चीज करेलहुँ फेर रिपोर्ट लाबऽ लेल फेर गेलहुँ एते कष्ट हमरा सबके होइए से की कहू बहुत कष्ट हमरा सबके दबाइ रोगके मामिलामे हमसब बहुत चिन्तित रहै छी बहुत हमरा सबके अथी रहैए ओइ सबपर कनिक कनिक भऽ जाइत गाँवमे तऽ हमसब बहुत खुशीसँ रहितहुँ कनी डॉक्टर वैद्य भऽ जाइत तऽ हमसब बहुत खुशी रहितहुँ